क्षेत्रीय राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मैं सबसे पहले देखुंगा कि इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण अगर उपलब्ध है तो मैं पहले अपना पंजीकरण कराऊँगा और उसकी अगर कोई शुल्क है वो शुल्क में का भुगतान करूँगा और इस प्रकार मैं जो भी उसकी शर्तें हैं फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भाग लेने की वो पूरी करूँगा और मैं ज़रूर उसमें भाग लेना चाहूँगा